मूंखे सभिनी खां वधीक गरम मौसम वणंदो आहे छो त गर्मीअ में असांजी अखु सुबूह जो जल्दु खुली वेंदी आहे ऐं हा ऐं ऐं थधि में त उथणु ॾाढो मुश्किल थींदो आहे ऐं सुबूह जो देरि बि काफ़ी थी वेंदी आहे ऐं बरसाति में बि जामु असांखे मज़ो ईंदो आहे ॾुकण में ॾुकण में जामु मज़ो ईंदो आहे सभिनी खां वधीक गर्मीअ में असांखे ॾुकण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं अॻियां असांखे का बि तक्लीफ़ न थींदी आहे असांजो शरीर गरम रहंदो आहे ऐं तंदुरुस्तु रहंदो आहे